ناسک اسکیم میں مہیلاؤں کی تر لڑ عورتوں کی ترقی کے لئے

آ جس میں لیبر کلاس کے لوگوں کو مفت میں مفت میں ساری ہیلتھ کیئر فیسیلٹی ملتی ہے کینسر جیسی بڑی بیماریوں کا اچھے ہسپتالوں میں علاج ہوتا ہے یہ کار لیبر کلاس کے لئے بہت فائدے مند ثابت ہوا ہے کیوں کہ کم خرچے میں انہیں اپنی زندگی کی جمع پونجی جمع پونجی سنبھالنے کا موقع ملتا ہے مہیلا مہیلا یوگ مہیلا یوگدان کارڈ میں مہیلاؤں کو فائنینشیلی انڈیپنڈنٹ بنانے کے لئے انہیں سلائی بنائی اور کڑھائی سیکھائی جاتی ہے یہ اس سے مہیلا اپنے اور اپنے بچوں کا بچوں کا پیٹ پال سکتی ہے